भारत राष्ट्रांत आयच्या काळांत जॉब मार्केट एकदम कॉम्पिटेटीव आसा कारण आमच्या राष्ट्राची जनसंख्या मिनटान मिनीट वाडत चलिल्ली आसा हितूंत कितें जाता तुमी पळयलां आसतलें खंयचीय एक पॉस्ट येता गोवर्नमेंटाची जाल्यार त्या पोस्टा फाटल्यान धा हजार एप्लीकेशनां आसतात नाजाल्यार तेंच्यानूय चड हेचें कारण म्हणजे आयज आमची जनसंख्या चड आसा आनी जे गोवर्नमेंटान सरकारान जे जॉबां आसतात ते लिमिटेड आसतात जे तें एक लिमिटेड आसता तेकाच लागून आमच्या राष्ट्रांत उद्योगाची गरज भासली आनी आतां एक पांच स सात वर्सां जालीं की उद्योगाच्या माध्यमांत खूब जाणांनी आपली प्रगती केली तशीच ह्या राष्ट्राची प्रगती जाली अशेंय खूब जाण आसात आमच्या राष्ट्रांत जे भारत देश सोडून इतर देशांत गेले आपले पोट भरपाक लागून हेचें कारण इतलेंच की हांगासर कमोवंक शकताले पूण जितलें कॉम्पिटिशन हांगासर आसा तेच्या पेक्षां कमी कॉम्पिटिशन तेंकां भायर आसलें तें पळोवन तेंच्यांनी निर्णय घेतलो की भायरच्या राष्ट्रांनी यु एस म्हणा यु के म्हणा गल्फ कंट्रीज आसात थंय म्हणा सो इतर राष्ट्रांनी वचोन तेंकां दीस बरें दिसलें की थंय वचून कमोवचें म्हणोन